हम ई कठिन काज नहि करैत छियै ई चलते नहि करैत छियै हम कठिन काज कुछ भैए जाय हम स्थिरवला काम करैत छियै हम चाहैत छी हमरा स्थिरवला काम मिलय समझलियै